सिगां गोदोहाय ओन्दैयाव ओंखाम सं जेब्ला ओंखाम संजेनो अब्ला जोङो बारा रोङामोन माइरंखौ जखाफोरखौ बिमाफोरनाव सोंबाय सुबाय सुनानै उनावहाय जोङो दैखौबो होजोबनो रोङामोन बिमा मोन्नाव सोंबायानो दैखौ बिसिबां होनांगौ बोरै बोरै होनांगौ बे जोङो बिमामोनजोंनो आइमोनजोंनो सोलोंबाय दैखौ एथ' एथ' होनांगौ आखाइजों सुनांगौ बेफोरबायदि सुनानै फोरोंबाय संबाय जाबाय बिदिनो ओंख्रिफोरखौबो सिगाङाव आङो ओंख्रिखौ मैथाजों नाजोंखौ सोलोंदोंमोन मैथा नाब्ला इसे गोरलै जायो होन्नानै मै नाखौ एवबाय एवनानै सोंबाय आइमोन्नाव मारै एवनांगौ थावखौ माबायदि फुदुंनांगौ सारायाव सारायखौ जेब्ला दै रानो अब्ला थावखौ होनो थिनबाय होबाय बिनि उनाव थावा जेब्ला गोनानै उखुन्दै खुयो अब्ला नाखौ होसनबाय बिनि उनावहाय नाखौ होसन्नायाव जेला इसे रानो अब्ला संख्रि इसे हाल्दि इसे होनानै एवबाय एवनानै नाखौ खांनानै दोन्थ'लायबाय बिनि उनावहाय सोंबाय मैथाखौ होनानै एरग्लिनांगौ बुंबाय मैथाखौ होबाय मैथायाव संख्रि इसे होनानै दोखो दोखो एरग्लिनानै नाखौ दै होबाय नाखौ होसनबाय बिनि उनावहाय बिदिनो संख्रि साखिनायबाय सोंनानै आइ मोन्नाव सोंनानै सोलोंनाय जाबाय बेखिनि